हांवें रांदपाक लग्न जातकीर सुरवात केली जेन्ना म्हजी माय बरी ना जाली तेन्ना म्हजेर प्रसंग आयलो रांदपाचो पयलें रांदिल्ली ती म्हणजे रोटी ती जाली पापड सगळ्यांनी मुखाट्यान तशेंच कुरकुरीत रोटी खाली ताज्या मागीर एक इच्छा जाली की हांव आता रांदपाक शिकतलें सो म्हज्या पप्पान एक अतुल अ उंसगावंकर म्हणून एक बूक हाडलो ताजेर सगळें आमचे हिं कोंकणीचें ज जेवणाची माहिती आसात थंयच्यांतल्यान हांव सगळें रांदपाक शिकलें